ई किए अपन बताबू के बाजए छी हाँ हम इतिहासकार भेलहुँ मिट्ठू कुमार झा देखू गाम घरके हाल चाल तऽ ठीके यऽ अपन गाँव घरके हाल चाल बताबू अच्छा पुछू किये ने अरे एक नहि अहाँ दू पुछू यौ अहाँ सही समय पर फोन केलहुँ पूछू ने अहाँ जे समयमे फोन करलियैए ओ अनुकूल यऽ हमरा लिए की कहलिऐ मिथिला देखू भीन होइके सभसँ बड़ा कारण अछि आधुनिकता पश्चिमी सभ्यताके प्रभाव जे अपना लोकनिक अपनाए रहल छिऐ अपना लोकनिक से प्रभावित भेल छियै ओ सभसँ जादा अंग्रेजी सभ्यतासँ पश्चिमी सभ्यतासँ देखू मिथिलाके जे संस्कृति छै मिथिलाके जे संस्कार छै ओकर छीन होइके बहुत सारा कारण भए सकैए लेकिन एकर जे प्रारब्ध छै एकर जे शुरुआत भेल अछि ओ एते तऽ भेलै जबसँ ऐलखिन पश्चिमी सभ्यताके लोकनिक एलखिन तखनेसँ मुनिसभ भविष्य कऽ करि देलखिन अपन अपन जीवनयापनके द्वारा अपन रहऽ रहन सहन पहनावा ओढ़ाबा आओर संस्कार संस्कृतिसँ अपना लोकनिक एना प्रभावित केलखिन कि धीरे धीरे हमरा लोकनिक मिथिलाके लोकनिक धीरे धीरे हुनका सभके संस्कृतिसँ आकर्षित भए गेलियैन आ भए गेलाके बाद देखू आब एकटा उपाय यऽ अगर हमरा लोकनिकके जागरूकता कऽ अगर शिक्षा व्यवस्थामे मैथिलीके जगह देल जाइ तऽ आवश्य ही मिथिलाके संस्कृति मिथिलाके संस्कार बचल रहत एतऽ हम स्वीकारै छी बहुत बढ़िआँ करलिऐ अति उत्तम आओर एहने अपन समाजक लोककेँ भी एक शिक्षिक आदमी हइके नाते प्रेरित करू मिथिला पढ़ै मैथिली पढ़ै लऽ आ अखनि कनिटा हमरा आ काम पड़ि गेल यऽ आपातकालीन स्थिति आबि गेलए तै हम कहब जे अखन राखू बादमे हम गप करैत छी अहाँसँ